جہاں تک میری فیملی کی بات ہے ہم ٹوٹل آٹھ لوگ ہیں جس میں ہم پانچ بھائی ہیں اور ایک بہن میرے پاپا ایک کھیت کسان آدمی ہیں اور میری امی ہاؤس وائف ہیں وہ گھر کے کام کاج میں ہی بزی رہتی ہیں اس کے علاوہ میری سسٹر کی شادی ہو گئی ہے اور ہم پانچ بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں سب اپنے الگ الگ کورسیز میں پڑھ رہے ہیں